हा मां हिकु पेंटिंग ठाही हुई जंहिंते मूंखे ॾाढो फ़ख़्र महिसूसु थींदो आहे हीअ पेंटिंग मां नंढपिण में ठाही हुई ऐं हीअ पेंटिंग मुंहिंजे घर परिवार ऐं दोस्त ॿियनि ई घणेई माण्हुनि खे वणंदी आहे ऐं हीअ पेंटिंग खे सभु पसंदि कंदा आहिनि छो त हुन पेंटिंग में मां हिकु झूलेलाल जो चित्र ठाहियो हुओ ऐं हू चित्र सभेई खे

ऐं अॼ जे वक़्त में मुंहिंजो भविष्य सवरियलु आहे छो त मूंखे बचपन में ई पतो पइजी वियो त मूंखे अॻियां हली छा करणु घुरिजे हाणे मां चित्रकला में ॾाढी अॻियां आहियां मां सभिनी जा चित्र ठाहे वेंदी आहियां ऐं हीउ चित्र ॾाढा सभिनि खे वणंदा बि आहिनि घणेई माण्हू मूं खां चित्र ठाहिराईंदा आहिनि ऐं मां मां पैसा बि कमाईंदी आहियां इन करे मुंहिंजे भविष्य सवरियलु आहे त हाणे मूंखे कॾहिं बि टैंशन

मूं खां विदेश मां बि घणा ई माण्हू चित्र ठाहिराईंदा आहिनि ऐं मां हुन खे चित्र ठाहे ॾींदी आहियां ऐं विदेशी पैसो कमाईंदी आहियां इन करे मूंखे हुन पेंटिंग ते अभिमान आहे छो त हुन पेंटिंग जे चकर में मां पंहिंजो भविष्य जो सही फ़ैसिलो खणी सघियमि अॼु मां जंहिं बि राह ते आहियां मां हुन फ़ैसिले जे चकर में ई आहियां अॼु मुंहिंजो भविष्य जेको सवरियलु आहे उन फ़ैसिले जे चकर में ई आहे

ॾाढो सुठो ऐं सही फ़ैसिलो खणी सघियमि अॼु मां जेको बि आहियां हुन ॾींहं जे चकर में आहियां हू ॾींहुं न हुजेव त मां अॼु हिन जॻहि ते न हुजाव आ ऐं मां हीउ हेॾो सुठो अनुभव न करे सघां मां